आबाद मावनायनि सायाव आबादखौ मावनानै जिहेथु आङो आबादनि प्रडाक्सन खौ एसे खमजरि मोनबाय बारा मोजां जायाखिसैबादि आं मोनबाय दा बेनि गेजेरजों सरकार नङाबा नोंथांमोनहा माबा मोनसे थुलुंगा होनो हागोन नामा नङाबा बेफोरनि सोमोन्दै माबा मोनसे अपातन हरनो हागोन नामा हासारनि सोमोन्दै बा मुलिनि सोमोन्दै नङाबा माबा मोनसे राहा दिहुननानै हरनो हागोन नामा जोङो बेखौ सोंलु सोंनाय थाबाय आरो माखासे आबादनि समाव आबाद मावनायनि समाव जोङो बबेबा बेलायाव मोजां मोननो हायो बबेबा बेलायाव एसे खमजरि मोनो दा बेफोरनि सोमोन्दै बिथांमोनहा माबा मोनसे सलुसन होनो हागोन नामा नङाबा माबा मोनसे डिरेक्सन हरनो हागोन नामा मुलि नङाबा हासार नायबा माबा मोनसे बेसादफोर बै आबादा जाहाथे मोजां जायो जोङो बेखौ मोजां उपादन खालामनो हायो नामा माबा मोनसे प्रडाक्सन आ एसे देभेलप्त सिन खालामनो हागोन नामा जोङो दा बेफोरखौ जोङो सोंलु सोंनाय जायो जों बा जोङो मिथिनो लुगैदों बा मिथिना लानाया जोबोद मोजां दा नोंथांमोना माबा मोनसे डिरेक्सन हरनो हायोबा हरनो हागोन आरो दा बेखिनिखौ लुगैनानै नोंथांमोननाव जोङो बेखिनिखौनो गसरगाबनाय थायो जे नोंथांमोनहा माबा मोनसे देभेलप्त सोमोन्दै बेवहाय थिसननानै हरनो हागोन नामा जों बेखौ सोंलु सोंनाय जाबाय आरो जाबायना